एक बेर हम जाइत रहियै कतहुँ ट्रेनमे ठीक छै हमर टका पाँच हजार टका चोरी भय गेलै हमर पार्ट थर्ड के एग्जाम रहै जेकि हमरा उन्नीस तारीखसे एग्जाम रहै हम सतरह तारीखके हम ट्रेनमे रहियै आओर हमरा सतरह तारीखके ही हमर पाँच हजार टका ट्रेनमे चोरी भय गेलै हमर हाथमे एक टका नहि रहै ताहि दुआरे आब हमर एग्जाम कोना हेतै ओहि समयमे हमर गलती रहै जे हम टाका नीकसँ नहि राखलियै ताहि दुआरे हमर टाका चोरी भय गेलै कि हरा गेलै हमरा पता नहि चललै तहन हम पुर्णिया स्टेशनमे उतरि कऽ हमरा लग आधारकार्ड रहै हम ए टी एम सँ टाका निकालि कऽ यानि आधारकार्ड पर हम टाका निकालिकऽ हम फेर एग्जाम दै लए बैसलियै हमर कार्य तखन सुधारलक अगर हमरा लग आधारकार्ड नहि रहितै तऽ हम एग्जाम नहि दऽ सकतियै नहि हमर काम सफल हेतियै कतेक मेहनत कऽ कऽ हम एग्जाम देलियै एग्जाम नहि हेतियै हमर देल अगर हमरा लग आधारकार्ड नहि रहतियै तऽ